नमस्ते मैम फल चाहिए मैम आपको बहुत टाइप के फल हैं मेरे पास जैसे कि अँगूर है आम है सन्तरा है सेब है अनानास है

अँगूर है तो दस रुपये के जी है सेब साठ रुपये के जी सन्तरा पचास कितने कितने कितने कितने के जी चाहिए मैम आपको दो ही किलो बस चाहिए क्या मैम थोड़ा ज़्यादा लेंगी तो डिस्काउन्ट मिल जाएगा आपको क्या करना है मैम इतने फल का आपको किस यूज़ में लाना है उसको सौ एक सौ बीस रुपये के जी है तो कितना के जी ले रही हैं आप चलिए मैम वह एक सौ पाँच रुपये के जी हो जाएगा नहीं नहीं मैम वह उससे उससे नीचे नहीं हो पाएगा और और कुछ चाहिए और आपको फल चाहिए था मैम अनार एक सौ अस्सी रुपये के जी है चलिए ठीक है मैम आपको यह एक सौ साठ रुपये के जी लगाकर पाँच के जी दे दिया जाएगा और तो बहुत है और अनार है जैसे कि अँगूर है हमारे पास आम एवलेबल है फिर उसके बाद सन्तरा है मुसम्मी है आम साठ रुपये के जी है चलिए ठीक है मैम मैं यह नोट कर ले रहा हूँ और मैम पैकिन्ग वैकिन्ग पैकिन्ग वैकिन्ग भी अच्छे से करवाना होगा आपको कहीं भिजवाना है तो हाँ तो मैम पैकिन्ग के अलग से चार्ज़ेस देने पड़ेंगे आपको नहीं मैम पैकिन्ग के अलग अलग से चार्ज देने पड़ेंगे आपको वह वह फल में एड नहीं होगा उसका उसका अलग से चार्ज देना पड़ेगा आपको चार्ज वही मैम पर पर टोक़री बीस रुपये लगेंगे चलिए मैम इसको हम और कौन कौन सा और और कोई फल फल नहीं चाहिए आपको हाँ हाँ अँगूर है अँगूर मैम साठ रुपये के जी है चलिए ठीक है हम अच्छे से अच्छे से पैक कराकर मैं आपको भिजवाता हूँ ठीक है मैम नमस्ते ठीक है नमस्ते मैम